आमच्या संस्कृतायेंत लग्नाचो सुवाळो आज पसून परंपरेन जे आमी कन्न आयल्यात त्याच परंपरेन तुमकां जाणटेल्यांनी एक लग्न संस्कार करता तेन्ना कशें पद्दतीन लग्नाची तयारी करपाक करूंक जाय आनी त्या पध्दतीन आमी आज पासून कन्न आयल्यात उदाहरण सांगपाचे म्हळ्यार लग्नाचें पयले दिसा आमी देवकार्य करतात देवकार्य करतना पांच जाण सवायशीणीं बायलो जावं व्हंकल जावं न्हवरो आसता तांकां तेल लावपाची अशी पद्दत हा तांका न्हाणोवपाची पद्दत आहा ज्या व्हंकलेक वा न्हवऱ्याक त्याच पद्दतीन आमी ती संस्कृताय जपल्या आनी त्या लग्नाच्या सुवाळ्याक परंपरेन जे जे साहित्य लागतात सांग सादे सांगपाचे म्हळ्यार एक दातें दातें लागता तें आज पसून आमी दात्याचेर जय पय जे कितें वाटप करपाचें आसता तें आमी तें करतात आनी लोक आनी सा सांगपाचे म्हणजे आता मित्र वर्ग चड जाल्लो आहा नाजाल्यार पयलीं पयलीं लग्नाचे हे म्हणटा तें सगे सोयऱ्यां भितर जाताले आनी परंपरेन जाताले कपडे आनी भेस आनी वेस पसून पयली परंपरेन आसा तेच कपडे घालताले आताचे मातशें मॉडीफाय जाल्ल्यान मातशें लेटस्ट स्टायलीन कपडे बी घालप जातात नाजाल्यार पयलीं लग्ना सुवाळो म्हणत जायत जावं न्हवरेकार जावं व्हंकलकार बाकीचे नातेवाईक येतात तांकां सहज कळटाले कोण न्हवरेकार आनी कोण व्हंकलकार म्हण तें त्याच पद्दतीन तशे कपडे बी तशेंच घालप आशिल्ले आनी जात तितले प्रयत्नान लोक आज पसून जे प्रती आनी परंपरेन जय लायलें तशें लग्न संस्कार करतात आनी पयलींची लग्नां ही प्रत्याकाच्या घराघरांत आंगणान जाताली आता खुबश्या कडेन देवस्थानाचे हॉल जाल्ल्या कारणान त्याबर प्रायवेट हॉल जाल्ल्या कारणान लोक हॉलांनी लग्नां करतात पूण घरा कडेन लग्नाचे पय जे संस्कार आसात जे नियम आसा जे परंपरेन आज आमी तेच परंपरेन तेंच करतात आमी आनी पयलीं घरां माटवां लग्नां करताली आंगणा घालन माटव लग्ना करताले आनी माटव घालपूच असो आशिल्लोे तो न कोणाक कळटाले की अंदू वर्साक माटव हांगे घरान कसलें लग्नकार्य आसा म्हण अशें म्हूण म्हाका खूब खोशी भोगता आमी आज पसून खूब परंपरेन लग्नाचे जे संस्कृताय जी जपिल्ली आसा आनी जे लोक आमी नातेवाईक जे आसा तें पसून त्याच पद्दतीन आमकां तें लग्न संस्काराक सहकार्य करतात आनी तांचो म्हाका सगळे अभिमान दिसता की नातेवाईक जे मामा जावं मामी जे नातेवाईक आहा न्ही तांकां त्याच मानान आज पसून तांकां तो तो मान दितात